السلام علیکم کیا میں احمد ٹریولس کے اونر سے بات کر رہا ہوں جی مجھے ایک گاڑی چاہیے پانچ دن کے لیے کیونکہ میں ایک دوست کے ساتھ گووا جانا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے پاس ایسی کوئی گاڑی ہے جو اچھی کنڈیشن میں ہو جی یہاں سے گووا پانچ سو کلو میٹر ہے آپ ایک کلو میٹر کا کتنے پیسے لوگے جی اگر دیکھا جائے تو جملہ پانچ ہزار روپیے ہوتے ہیں لیکن میرے حساب سے پانچ ہزار روپے گووا جانے کے لیے بہت زیادہ ہیں کیا آپ اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہو چار ہزار پانچ سو یہ تو بہت اچھی بات ہے میں کب اور کیسے یہ گاڑی لے جا سکتا ہوں کیا آپ مجھے گھر پہ لا کے دو گے یا میں آپ کے آفس پر آ کر گاڑی لے جا سکتا ہوں جی ٹھیک ہے میں پرسوں آپ کے گھر آفس آ کر گاڑی لے جا لے جاتا ہوں ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ